ہاں ہلو جی جی جی سر ہم ہم سے ہی بات ہو رہی ہے اور بتائیے سر خیریت ہے جی جی سر پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے میں نے کافی مشکل اور پریشانی سے اس کو پورے عمل کو دہرایا ہے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں سر اگر سیلیلی کی بات کروں تو جس حساب سے کام ہے اس حساب سے آپ جو مناسب سمجھے میں پورے کام کرنے کے لیے تیار ہوں سر اگر میں آپ یہ کہ رہے ہیں کہ میں وہاں آ کے آفس میں کام کروں گا اور پھر اس پر آپ پی ایف دیں گے سر اگر سر اس میں تو بہت کم ہے کیونکہ میرے آنے جانے کا خرچ اور اتنے بڑے شہر میں پھر پلیٹ وغیرہ لے کے رہنا یہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گا سر اگر آپ ایک کام کریے یا تو پھر میری سیلری میں اضافہ کریے یا دوسری شکل یہ ہے کہ مجھے ورک فرام ہوم کرنے کی اجازت دیجیے کیا اس طرح کی سہولیات آپ کے آپ کے کمپنی میں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو مجھے دستیاب کریے لیکن سر میں معذرت کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ لگے ہوئے ہیں کسی دوسری کمپنیز میں لیکن ان کی سیلی دیکھا جائے تو میرے سے بہت اضافی ہے اس سے وہ مطمئن بھی ہیں اور جن کی اتنی سیلی ہے انہیں ورک فرام ہوم کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو میں آپ سے مودبانہ گزارش کروں گا اگر گنجائش ہو تو باقی آپ جو مناسب سمجھیں لیکن اگر گنجائش ہو تو اس طرح کی رعایت مجھے دی جائے یا میری سیلی میں اضافہ کیا جائے اچھا جی جی جی سر میں یہ کہنا پوچھنا سر میں کیا ایک مزید تفصیلات آپ سے پوچھ سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو سر جیسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو کام ہے یہ کتنے ڈیوریشن کا ہوگا یعنی ون ڈے پہ کتنا ورک کرنا ہوگا کیا ہے کیسے وہ پورا تھوڑا سمجھا دیجیے اچھا اچھا تو آٹھ گھنٹہ ہوتا ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے کیا اسی بیچ میں مجھے اور بھی سہولیات ملیں گی یعنی بسا اوقات ایمرجنسی میں مجھے گھر جانا ہو یا اس طرح سے منتھلی چھٹی آپ کی طرح سے لیو وغیرہ کا کیا پروسیز ہے اچھا اچھا تو سر میں پھر آپ سے تفصیل بعد میں بات کرتا ہوں اپنے اور لوگوں سے کنسن کر کے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر تھینک یو تھینک یو